روٹی والے بول رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں مجھے بتائیے گا ان لوگوں کو کہیے گا کہ ایک گھنٹے انتظار کریں کیونکہ میں ایک میٹنگ میں ہوں کوشش کڑو تھوڑی سی کوشش کرو کہ وہ لوگ رکیں ایک گھنٹہ ٹھیک ہے روکو ان کو میٹنگ میں کر لیتے ہیں تب ان کو بلائیں گے ایک گھنٹہ

آپ کوشش کیجیے نا ان لوگوں کو روکنے کے لیے کوشش کیجیے اور میٹنگ پورا کر کے پھر دیکھیں گے انہیں روکیے ان لوگوں کو ایک گھنٹہ میٹنگ پورا کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو بلائیں گے ابھی کام بہت زیادہ ہے کام کریں گے ایک گھنٹہ ہوگا تب تو ایک گھنٹہ میں کام ہو جائے ان لوگوں کو بولیے ایک گھنٹہ انتظار کرے جو رکنا چاہیں تو ان کو روکو نہیں تو کوئی بات نہیں ہے آپ کوشش کیجیے پوری کوشش کرو ان لوگ رک جائیں

روکو ان لوگوں کو میٹنگ پورا ہوتی ہے تو ہم آتے ہیں